असांजे राज्य जी जेका बि राजनीति आहे उहा भले केतरी बि सुठी हुजे पर अॼुकल्ह जनता जेको नारो लॻाइणु चालू कयो आहे या हिक ॿिए में फर्क़ु करणु या हिंदु ऐं मुस्लिमनि में जेको फर्क़ु करणु चालू कयो आहे उन जे करे असांजे देश राज्य जे राजनीतिअ ते काफ़ी फर्क़ु पई रहियो आहे असांखे कॾहिं बि पंहिंजे राज्य खे या पंहिंजे देश खे अॻियां वधण ॾियण जे लाइ इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं असांखे छॾे ॾियणु खपनि हिंदु मुस्लिमनि जे भेदभाव जे करे कॾहिं बि काई राजनीति अॻियां वधि नथी सघे ऐं जेके बि ॿियूं असांजी सरकार पॉलिसियूं ठाहियूं आहिनि जंहिंजे करे हिंदुअनि खे अॻियां मुसलमाननि खे पुठियां या कंहिं ज़ाति वारनि खे कोटा ॾेई करे हुननि अॻियां करे रखियो आहे त उन मे कंहिंजो नुक़सान बि थो थिए त कंहिंजो फ़ाइदो बि आहे जीअं अॼ बि तव्हां ॾिसी वठो असांजे महाराष्ट्र राज्य में हिंदु मुस्लिम थी करे झगड़ा थी रहिया आहिनि हुन खां पोइ जेका असांजी सरकारु आहे उन मे बि भारतीय जनता पार्टीअ जो कांग्रेस जो आर एस एस जो पाण मे ई एतरो झगड़ो लॻो पियो आहे जंहिंजे करे असांखे एॾो टाइम सोचिणो पवंदो आहे की कॾहिं असांजे राज्य जी तरक़ी थींदी